ہندوستانی فنکاری ہمیشہ سے ہی دنیا میں با اثر رہی ہے اور اس کی نمائندگی کرنا بہت ضروری ہے ماڈن آرٹ جب سے آیا ہے ڈیجیٹل آرٹ جب سے آیا ہے اس سے ہندوستانی فنکاری کافی اثر ہوا ہے